अगर मिकी बाह्र जाने दा मौका लग्गा ते अ'ऊं जेह्का ऐ ओह् यू एस ए जाना चाह्गा क्योकि मिकी यू एस ए दा कल्चर बड़ा गै शैल लगदा यू एस ए दे लोक उं'दा रैह्ना सैह्ना खाना पीना सब किश उं'दा बड़ा शैल हुंदा ऐ स्पेशली जेह्का ओह् क्रिसमिस मनांदे ओह् ध्यार जेह्का ऐ मिकी बड़ा गै शैल लगदा ते कन्नै अ'ऊं यू एस ए तां जाना चाह्न्ना की कि यू एस ए दे लोक जेह्के न ओह् बडे़ गै पुलाइट न ते साढ़े रिलेशन यू एस ए कन्नै बहुत गै शैल न आक्खी सकने आं अस साढ़े प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी जेह्के न ओह् बडे़ गै शैल रिलेशन बनाइयै यू एस ए कन्नै र'बा दे ते असें काफी टाइम टू टाइम स्पोट बी मिलदी रौंह्दी ऐ यू एस ए कशा तां करियै अ'ऊं यू एस ए गै जाना चाह्गा फ्ही बी अगर यू एस ए जाने दा नेईं लग्गेआ तां अ'ऊ सिगांपुर जाना चाह्गा क्योकि सिगांपुर जेह्की ऐ ओह् बड़ी गै ब्यूटीफुल कंट्री ऐ अस आक्खी सकने ते उत्थै घुम्मने दे बी केईं केईं बहुत बहुत सोह्नी सोह्नी जगह बी हैन तां करियै अ'ऊं यू एस ए प्रैफर करगा अगर मिकी यू एस ए जाने दा मौका नेईं मिलेआ तां अ'ऊं सिंगापुर प्रैफर करगा इ'यै दो शिटिज न कंट्रिज न जिं'दे बिच अ'ऊं जाना चाह्गा ते हां